मां हरे माधव पत्रिका बि पढ़ंदो आहियां हरे माधव पत्रिका हर महीने में ईंदी आहे और मां मां हुनमें समाचार पत्र जो जेको पेपर ईंदो आहे उहो बि पढ़ंदो आहियां समाचार उनमें पत्र में इनमें पेपर में पूरो उनमें पूरे शहर कटनी शहर जी या अन्यथा ॿ ॾाढनि शहरनि जी उनमें रिपोर्टियूं ईंदियूं आहिनि की अॼ हिते हीअ थियो अॼ हिते हो थियो त अधिकतर मां कटनीअ जो ई कागज पेज खोले करे और उहो पढ़ंदो आहियां की हुनमें अॼ कटनीअ में हिते हीअं थियो हुते हूअं थियो और पूरे तरीक़े सां सुठे सां हुनमें लिखियलु हूंदो आहे की हिते हीअं थियो हिते हीअं न थियो ॾाढी जानकारी असांखे उनसां प्राप्त थींदी आहे और उनसां ई असांजी पढ़ण जी जेकी केपिसिटी थींदी आहे हूअ बि वधंदी आहे ताकि असां व वधीक में वधीक पढ़ी सघंदा आहियूं उनसां ई असांखे ॾाढी सीख बि मिलंदी आहे और ॾाढी केपिसिटी बि वधंदी आहे